सो म्हाका कोंकणी हिंदी आनी इंग्लीश सोंग म्हणपाक कांय ना कित्या तें हांव ल्हानपणी आसतना म्हणटालें हिंदीन मात्शें मात्शें प्रोब्लम जाताले बट आतां फ्लुअंट हा हिंदी कित्या हांव पयलीं शिकोवपा बीन वयतालें सो म्हाका हिंदी तिंगा हिंदी लँंग्वेज चोड रोय जाय सो म्हाका ती शिकोन शिकोन ती म्ह सोंगाचेर हें सोंग म्हणपाक हें मेळ्ळें म्हाका हिंदी सोंग्स बट आमगे स्कुलाक एक मराठी सोंग म्हणपा आसलें सो ताका म्हाका लागून भरपूर डिफिकल्ट लायक ते एक एक उतरां एक एक वड्स म्हाका हें करपा शिकपा पडटा आनी एक एक लायक तें हें भरपा पडटा आ तुका वड्स मेळटा पुरो तुका सिंगींग केतकून करपा मेळटा सो म्हाका तेका लागून मातशें वड्सां लागून डिफिकल्ट लागतालें बट ट्युनाक लागून म्हाका किद्या ट्यून म्हाका आलरेडी हांव सिंगींग प्रॅक्टीस केलो सो म्हाका ट्युनाक लागून कांय नासाहलें सो ताका लागून हो वर्ड्स लागून आनी कायना